हमरा सभकेँ छै ने वार्षिक मेला हइ छै जेकरा जेना जतरा बोललिऐ तऽ वार्षिक मेलामे से हमरा सभ खास करिके दशहरा सभ मेलाके मानै छिऐ दशहरा मेला जे छै ने तऽ ओहिमे बच्चा सभकेँ सभकेँ मेला दखाबए लऽ लए गेलहुँ तऽ पहिले पूजा पाठ करि लेलहुँ माताके तब बच्चा सभ पैसा मङ्गलक पैसा देलहुँ सभकेँ सभ मेला देखेलहुँ पूजा पाठ करिकऽ मेला देखा कऽ खिलाए पिलैाए कऽ बच्चा सभकेँ आनलहुँ मेलासँ लेकिन मेला कऽ महत्व की छै हमरा सभकेँ जेकि ओ मेलाके इन्तजार साल साल भरि करल जाइत छै बच्चा सभ बड़ा खुश होइत छै कि हमरा गाँवमे मेला लागल यऽ ओ जए दिन मेला रहतै तए दिन मेला देखए लऽ ओ जेतै तए बेर ओ खर्चा करेतै आ ओ जेतना खर्च लागैत छै करऽलऽपड़ैत छै पहिलेसँ लोग सोचि लए छै केतना खर्च हमरा करना यऽ मेलामे मेलाकेँ लेल जे छै पैसा उइसा व्यवस्था करि लए छिऐ पहिले खाना पीना कऽ भी व्यवस्था करि लए छिऐ जे टा केओ केओ डान्स नाच गान सभ होइत छै आ पार्टी सभ आबै छै बाहरसँ ओ देखएके लिए बच्चा सभ नहि मानैत छै एहि लएके टाइम निकालिके ओकरा रातिमे भरि राति जागिके देखैत छिऐ तब जाए कऽ मेलासँ सन्तुष्ट होइ छै कि मेला देखलिऐ एहन तऽ हमरा सभके वार्षिक मेला छै वार्षिक मेलामे जब खत्म भए जाइत छै तब तब लागैत छै कि हमरा सभकेँ ने किछु नहि छै एहन लागऽ लगैत छै एहन सुन्दर मेला लगै छै कि मन खुश भए जाइत छै इहे मेला देखै लऽ हमसभ जाइत छिऐ बच्चा सभकेँ लए कऽ देखैत भी दए छिऐ हृदय धाम हमरा जे छै मेला हृदय धामके भी लागैत छै वार्षिक मेला ओहेमे भी बच्चा सभ जाइत छै देखए लऽ तऽ उहाँ सत्सङ्ग होइत छै सत्सङ्गमे सुनै छिऐ बैठि कऽ एहन सुन्दर कहानी कहैत छै बढ़िआँ बढ़िआँ कहानी कहैत छै ओ कहानीके सुनिके अपन आत्मामे रखैत छिऔ आओर ओहि हिसाबसँ हमरासभ चलए लए भी चाहैत छिऐ एहन सुन्दर सभ कहानी कहैत छै मेला मे ओहि मेलामे एक दिन हमर बेटा भी हेराए गेल रहए खोजिके अनलिऐ बेटाके खोजएमे भरि दिन लागि गेल खोजिके ऊपर करिलहुँ लेकिन ऊपर करिलहुँ मेलेमे मिलल बेटा बेटा आरामसँ देखै रहऽ बच बच्चा भी कहानी जे सुनलकै ओ हमरो सुनेलक आबि कऽ दिन भरमे शाममे कहानी सुनेलक मन खुश भए गेल एहन सुन्दर मेला हमर हृदय धाम कऽ भी लागैए